आंथ' गोदो कारेनबो गैया माबो गैयामोन नालाय जोनोमाव बिमा बिफानि न'आवबो मोनबोआखै आरो आं संसार जाफैनानैबो आं मोनाखैमोन सुनोनो गियोमोन आं दांनोनो गियोमोन आं कारेनखौ माबायदि सुनांगौ सुइट्सखौनो होनो रोङामोन आं बागदावलाबायोमोन आं सुइट्स होब्लानो गिनाय साफियोमोन आंनाव आरो होजेननोनो माबोरै होगोन होननानै फावसालाय दावगालाय खालामोमोन आं गिनानैनो आरो दाथ' दै मेचिनफोरखौ सुनोनो गिबावोमोन आं बिफोरखौबो आं दासो इसे इसे बोरैबा हालांनाय बायदि मोनबाय फिसाफोरनि आमोलाव जेखौबो मोनजोबनाय बायदि मोनबाय आरो गोहोखौ गोरा मोनबाय ओंखायनो कारेनखौथ' सुनो रोंखायामोन आं माबायदि होब्ला माबायदि जागोन माथो जोंब्लावलाबायजोबबायसो नङोमोन आं गोदोबो न'आवबो गैयियाव बिदिनो अर जोंलाबायजाबाय नालाय बिराद गिनाय साफियोमोन आं कारेनाबो ब्ला ब्ला जानोसै आयौ मा जोंब्लावजोबखो नङोमोन आं ओंखायनो गिनाय साफियोमोन आंनाव अरखौनो नायनोनो गिबावोसोमोन आं बिबायदि जादों आं न'आव खाहिनि जानायजों जाबजों न'आव जोंना खामजोबजादोंना आं बिदिनो गथ'फोर माबोरै खामहोखो उखुमनि नमोन नालाय खेरनिसोमोन नालाय गोदोना आमफ्राय अबाव थागोन अबाव थाया जाबाय थोरसि ल'था गैया सोरबा साहायज' होफैबाय सोरबा बे गलिखौनो दुमनानै होबाय ओरैदबायदि खाहिनि जादों